मेरी बात बेबी भैया जी से हो रही है जी हम ग्वालियर घूमने आए हुए थे पाँच लोग तो हमें लंच करना था आपके यहाँ पर तो हम लंच में पोहा सीक कबाब और मिठाई में जलेबी मावा बाटी खाना चाहते हैं और जो सीक कबाब है थोड़े मसालेदार रखिएगा हाँ हम शाम को छः बजे तक आएंगे और इसका जो इसका जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा जी जी तो जो आप मावा बाटी बनाएंगे उसका थोड़ा बिसेस ख़याल रखिए वो थोड़ा मसालेदार रहे हाँ और जो आपकी जो जलेबी है उसे हम पैक भी कराएंगे तो आप थोड़ा एक्सट्रा बना लीजिए जी धन्यवाद जी जी जी आपका जो पेमेंट रहेगा वो हम आपको ऑनलाइन कर देंगे अब कृपया कर के आप स्वाद का और साफ़ सफ़ाई का बिसेस ध्यान रखें जी धन्यवाद क्या जी मैंने आपको बताया शाम छः बजे

जी जी आप मुझे टेबल नंबर बता सकते हैं

जी धन्यवाद आप हम पाँच लोग रहेंगे जी धन्यवाद